हमारा हमारी सरकार ने कहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ देखो पहले तो ऐसा था कि घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा थी महिला बहुत डर से रहती हैं घर में किसी के सामने बोल नहीं पाती और घर में ही रहती हैं अब तो ऐसा नहीं है अब तो महिला देखो क्या नहीं महिला कर सकती हैं बहुत कुछ करती हैं देखो महिला तो अब हर एक जगह ही जा रही है नौकरी कर रही हैं और पढ़ा रही हैं बच्चों को और बाइक भी चला रही है सिलाई भी कर रही है हर एक काम कर रही है महिला क्योंकि महिला तो महिला का नाम तो बहुत आगे है देखो अब तो हर एक महिला जो घर में बैठी रहती थी अब नहीं बैठती हैं अब तो उन्हें बाहर का काम करना ज़्यादा पड़ता है क्योंकि महिला तो आगे निकल चुकी हैं हमारे यहाँ ऐसा है अब बाइक भी चला रही हैं महिला क्या नहीं कर सक रही हैं क्या नहीं करती हैं महिला महिला तो बहुत कुछ कर रही हैं देखो जैसे टिरेन उड़ा जैसे जहाज उड़ा रही हैं और घूमने जा रही हैं कुल बोल रही हैं हर एक जगह महिला का ही नाम है और हर एक हर एक विशेष में हर एक ज जानकारी महिला को हो रही है बोलने में और सीखने के लिए उन्हें हर एक चीज़ की जानकारी मिल रही है वो जा रही है घूम ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे हम सब के लिए कितना अच्छा है कि हम सब इतनी इतनी जगह जाते हैं महिला होके घर को घूमने जाते हैं और महिला होकर हम एक बड़े से बड़े बोलने बोलने के लिए पहले तो हम बोल भी नहीं पाते थे अब तो हम हम सब लोग जैसे महिला तो अब जाती हैं कहीं भी तो बोलने में नहीं डरती हैं पहले तो बोलने में बहुत डर लगता था ऐसा होता था कि किसी के सामने हम सब ना बोलें तो अच्छा है घर में ही रहें लेकिन अब ऐसा नहीं है हम तो अब हर हर जगह बोल सकते हैं हम हर जगह बोल सकते हैं जा सकते हैं हर एक काम को महिला क्या नहीं महिला कर सक कर रही हैं हर एक काम कर रही हर एक जगह जा रही हैं महिला उन्हें देखो जैसे नोकरी भी कर रही हैं और बच्चे को पढ़ा रही हैं और टेन जैसे हर एक काम को महिला कर रही हैं बहुत सी महिला हैं जो बहुत ऐसे ऐसे काम हैं कि महिला का नाम बहुत ऊँचे जा रहा है देखो अब तो हमारी सरकार यही है कि महिला का नाम आगे किया है बहुत अच्छा है और हमें सुधरने का और सबको महिला को अच्छा लगता है सुनने सुनने के लिए और बोलने के लिए हिम्मत हो हिम्मत मिली है और पहले तो बहुत डरते डरते नहीं बोल पाते हैं लेकिन अब तो कुछ तो कुछ ना कुछ तो बोलते हैं और सीखते भी हैं पहले तो कुछ भी नहीं जानते और कुछ भी नहीं बोलना आता था अब तो कहीं भी जाते हैं हम सब तो बोलना तो आता है कुछ तो आता है थोड़ा हो या ज़्यादा तो नहीं आता है तो थोड़ा तो आता है और हर एक जगह हम जा सकते हैं और बोल भी सकते हैं पहले तो ये भी नहीं आता था घर में ही रहते हैं बाहर में रहते हैं जैसे कोई भी आता है नहीं घर से बाहर मत निकलना ऐसा अब नहीं है अब तो हम सब अब तो महिला क्या नहीं जा कर सकती हैं हर एक काम है महिला जा रही हैं और करके कर रही हैं हर एक जगह हर एक क्या महिला हर एक काम को आगे बढ़ा रही हैं और सिखा भी रही हैं बच्चों को भी और महिला को भी हर एक काम को जैसे पहले अब तो महिला का नाम भी ऊँचा है और ऐसे और एक एक महिला जैसे महिला तो पहले बहुत डरती थी नहीं हम घर से नहीं जाएंगे बाहर कैसे बोलेंगे कैसे कहेंगे अब ऐसा नहीं है और बोलने में हिचकिचाती नहीं है अब बोलने में बहुत तेज़ हैं चाहे जो भी महिला हो कुछ तो तो ज़रूर बोलती हैं और काम चाहे कैसा भी हो वो करती हैं और पहले तो नहीं ऐसा था पहलो तो बस खेत में गेहूँ काटते हैं धान लगाती हैं लेकिन अब तो ऐसा है जैसे चलाई हैं चली है उसमें मीटिंग होती है एक दूसरे से पहचान होती है एक दूसरे का सहारा होता है अब ऐसा ऐसा काम बढ़ रहा है हमारे गाँव में आ रहा है ऐसे ऐसे महिला आगे बढ़ रही हैं हर एक काम को आगे बढ़ा रही हैं कर रही हैं